ہندو مذہب میں بھی بڑی اچھا چیز ہوتا ہے اس کا سرسوتی پوجا ہو گیا جیسے ایسے بہت پوجا اس کا جو فیملی کے ساتھ کرتا ہے وہ لوگ گھر پہ آ کے دشہرا ہو گیا سب ایک جگہ بیٹھ کے کرتا ہے اور بڑا بڑا میلہ لگتا ہے میلہ اس کو اچھا لگتا ہے اس کا سماج اپنے مذہب میں وہ بھی جو کرے اچھا لگتا ہے یہ سب چیز چیز بھی ہمارے گاؤں میں جو بڑے بڑے مندر ہیں اس میں بھی سب آرام سے اپنا سنگیت کے ساتھ اچھا سے نارمل سے رہتے ہیں ہندو مسلم سب ملے ہی رہتے ہیں اور یہ غیر مسلم کا یہ بڑی اچھا تعداد رہتا ہے کہ اس میلہ میں سب اپنے وہ کیا بولتے ہیں گرو دیو کو مانتا ہے جو بھی ہو اس کو اپنے حساب سے وہ اچھا ہی کرتا ہے ایک طرف دیکھا رہتا جیسے لوگ مذہب میں بھی ہوتا ہے جو ہم لوگ اچھا ہی کرتے ہیں وہ لوگ سے اچھا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا وہ بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں دونوں برابر کسی کو کم بھی نہیں کرنے کا کسی کو زیادہ بھی نہیں کرنے کا وہی ایک اپنے مذہب میں وہ خوش ہے تو اپنے مذہب میں ہم بھی لوگ خوش ہیں اور وہ لوگ کا پوجا ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں سنگیت اور سننے میں بھی اچھا لگتا